چاڑجڑ جو میں خرید کے لایا وہ چاڑجر کافی اچھا میرے لیے ہوا اور اس چاڑجر سے ہمارا فون جو ہے وہ بہت ہی کم سمے میں چاڑج ہو جا رہا ہے اور فون بھی ہیٹ نہیں ہو رہا ہے اور چارجڑ کا جو ہے پاور بینک وہ بھی ہیٹ نہیں ہو رہا ہے ایڈپٹر اور یہ کافی کم دام میں کافی اچھا پروڈکٹ مل گیا یہ آج کل کے دور میں نہیں ملتا ہے کیوںکہ ابھی مہنگائی کا دور ہے لیکن یہ چاڑجر کافی مناسب دام میں اچھا ہوا آج اس سے کافی زیادہ آرام مل رہا ہے کیوںکہ فون جو ہے وہ چارج کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ فون سے ہی میکسمم کام لوگ کرتے ہیں اور چاڑجر خراب تھا اس سے پہلے میرا جس سے فون بھی ہیٹ ہو رہا تھا اور چاڑجر کا ایڈپٹڑ بھی ہیٹ ہو رہا تھا لیکن یہ چاڑجر جو پروڈکٹ میں نے خریدا ہے یہ بہت ہی اور کافی اچھا ہے جس سے میرا فون بھی ہیٹ نہیں ہو رہا ہے اور کافی کم سمے میں چاڑج ہو جا رہا ہے اور چارجر کا ایڈپٹر بھی ہیٹ نہیں ہو رہا ہے اور میں لوگوں سے بولوں گا یہی چاڑجر خریدیں اور اس چاڑجر کا جو لائف ہے بہت ہی زیادہ دن ہے جس سے آپ کو کافی زیادہ سویدھا ملے گی